जी हाँ हमें छपी किताब ही पढ़ना पसंद है क्योंकि जब हम लोग हाथ से लिखते हैं तो उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हो जाती हैं काट पीट हो जाता है इसलिए छपी हुई किताब जिसमें शुद्ध शुद्ध लिखा रहता है और हम लोगों को पढ़ने में भी काफ़ी मदद करता है हम लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारी बुक की जरूरत पड़ती है जैसे हिन्दी हो गया रीजनिंग हो गया जी एस भी हो गया अब जितना ज़्यादा लिखेंगे उससे अच्छा किताब पढ़ ले वो ज़्यादा बेटर पड़ता है और इलेक्ट्रानिक के रूप में भी इस समय बहुत सारे चल रहे हैं जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उसमें भी अच्छे से लिखा रहता है लिखना नहीं पड़ता है क्लास से ही सब कुछ समझ में आ जाता है और मम्मी पापा पहले हम लोग के लिए आडिओ बुक्स लाते थे जो बोलता था ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल और उसे सुनने और पढ़ने में काफी मजा आता था इसलिए पढ़ाई लिखाई के लिए छपी हुई किताब बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग कितना लिखेंगे आजकल तैयारी इतना कम्पटीसन इतना बढ़ गया है और किताब भी मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं उसमें शुद्ध शुद्ध लिखा रहता है साफ साफ लिखा रहता है पढ़ने के लिए काफ़ी लाभ लाभकारी भी होता है और छपी हुई किताब सभी बच्चे ज़्यादातर छपी ज़्यादातर बच्चे किताब से ही पढ़ते हैं क्योंकि कितना लिखेंगे इतना इस समय कम्पटीसन है कि लिखें कि पढ़ें तो इसलिए पढ़ना मुझे भी अच्छा लगता है बुक बहुत सारी उसमें स्टोरियाँ रहती हैं उसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और उससे आँख भी थोड़ा सही रहता है पढ़ने से